ہیلو بھیا ڈریم سرکل پزا سے بات کر رہے ہیں میں بات کر رہی تھی گلی نمبر آٹھ سے اور مجھے ایک پزا آڈر کرنا تھا میڈیم چیز اور کورن والا ہاں بھیا لیکن مجھے نا اس میں چیز جو ہے کچھ ذرا زیادہ چاہیے تھا چیز کی کوانٹٹی تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے ہاں تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی اس کی قیمت اتنی ہی رہے گی یا اس میں کچھ زیادہ ہمیں پیسے دینا ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا مہربانی ہوگی اور جلد سے جلد پہنچا دیں گلی نمبر آٹھ مکان نمبر ستاون ٹھیک ہے بھیا